आं हॅलो मडगांवचे सावंत खाजेकार न्हय आं हांव म्हापशासून उलयतां शशांक कामत कितें जाणां आमच्या घरान एक कार्यक्रम आशिल्लो तसो फुलांचो कार्यक्रम आशिल्लो तेन्ना न्हय काई तुमचे कडेन आयटम मेळटा अशें आशिल्लें आमी फुलांचो कार्यक्रम आतां आसा एनी वे आतां चवतूय लागींच पाविल्ली आसा ताच्या मुळे चवती कडेन आमकां थोडें खाणें अशें जाय पडटलें आं तर तुमचे कडेन कितें कितें अवेलेबल आसा हांव तुमकां कांय आयटम सांगता म्हाका तुमी आयटम ते आसा जाल्यार सांगांत एक तर शेव जाय पडटलो आमकां कळ्ळें शेव तीक तीक तिकशें तीक शेव जाय पडटलो तिकशें फोव जाय पडटलें आनी बिस्किटी तुमचे कडेन आसता बिस्किटी दवरना आं तर शेव आं तुमी जर बरोवन घेता म्हजे कडल्यान आं तर एक पांच किलो शेव जाय पडटलो तिकसो शे तीक शेव मोठो मोठो मोठो मोठो मोठो मोठो शेव आं मोठो शेव मागीर तिकशें फोव जाय पडटलें हें अशेंच एक दोन किलो तिकशें फोव चुरमा आसता तुमच्या कडेन चुरमा जाल्यार म्हाका एक तीन किलो चुरमो दियात आं आसूं आसूं ते पयशांचें पयशांचें हांव पोंत घेता आं पयशांचें हांव पळोवन घेता पूण तुमी सामको चुरमो गॅश्ट येतले न्हय ताच्या मुळे तांकां कितें गोंयचें वेगळें मेळचें अशें दिसता तेमा तुमी चुरमो एक म्हाका दोन वा तीन किलो बरोवन घेतलें न्हय तुमी आं आनी गोड तुमच्या कडेन कितें आस तें म्हाका सांगां लाडू बिडू कसले आस तें सांगां वेगळ वेगळे बुंदीचे लाडू आं हय हय आं बरें बरें बरें आं ते म्हाका सादारण एक जेलेबी हां पूण जेलेबी ना जेलेबी आमी लोकल करून घेवपाची आसा हांगाच आं ताच्या मुळे एक दोन किलो अशे मिडयम सायज लाडू अशे तुमी आमकां प्रोवायड करूंक शकता आं हय हय हय आनी सादारण म्हाका प्रायसींग सांगां पळया म्हणजे लाडू कसो पडटलो कसो किलो तो किलोच्या हिशोबान सांग म्हाका आं बरें ठीक आसा एक जालें शेव कसो पोडटलो सादारण म्हाका दिसता तसोच आसतलो न्हय सर्वसादारणपण तशेंच एक अडेश्शे ते तिनशे ह्या हिशोबान रेट आसात तशे पळोव तशेंत पडटलें बरें बरें बरें हां बरें बरें बरें आनी टोटल हिशोब मागीर तुमकां हांव जी पे केल्यार जाता न्हय मागीर कशें कितें येवन मडगांव घेवचो पडटलो ओके बरें आसा हां थँक्यू बरें बरें आं धन्यवाद हय बरें